हेलौ सोरमोनलाय हेलौ सोरमोनलाय हेलौ औ मानोमोन सोरमोन मानो हरामोन आच्चा साह बागानावथ' हाजिराफ्रा माने बेखार जाजोब्बायमोन दा साबैसे दङ नोंनावलाय हाब साथाम गाहामबाथ' आं हाजोबनाय नङा आं बुरजा सोखाबायमोन सासे सोबाथ' हागौमोन आं सोनो ए सासेखौबाथ' सोजागोन ए थारमाने दा बिलाइ खानाय आरो बैखौसो नांगौमोन नालाय औ बेहाय आं बे लोगोफोरजों सोफानो हागोन सासेखौ दा नों हारसिंल' फैबानो जाबाय आं बेहाय सोफानानै होनोसै खामानिखौल' नोंसोर बै बिलाइ खानायाव फताफत खामानिखौ मावनांगोन नङाबा आंहाबो हाजिरानि माबाया लस जायो नालाय ओंखायनो अन्नानै हाजिरा थाग्राफ्रा मोजां खामानिखौ मावना होनांगौ मालिगनोबो

दा नोङो फैबानो जाबाय होम्बालाय मोजां थाफैबानो जाबाय नों लोगोफोरजों

दे होम्बा दोन्थ'नोसै नों दा फैनानै खाफैदोल' औ औ दे